جہاں تک بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی تو ٹیکنالوجی میں ہمارا دیش اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہر چیز آن لائن ہوتی ہے ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے ہم گھر بیٹھے آن لائن کر کر دیتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جیسے بینکنگ کے کام ہم گھر بیٹھے کسی کو بھی پیسے فارورڈ کر دیتے ہیں کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور ہم کہیں مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بہت آسانی ہوتی ہے چور وغیرہ کی وجہ سے ہم پیسے نہیں لے کے جاتے تو ہم انہیں آن لائن کر دیتے ہیں اور ہمیں ٹرین وغیرہ کا ٹکٹ بک کرنا ہوتا ہے یا ہال بک کرنا ہوتا ہے تو ہم گھر بیٹھے آن لائن کر سکتے ہیں یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جنہوں نے سب کی زندگی بدل دی ہے ہم کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی گھر بیٹھے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر چیز آن لائن ہونے لگی ہے جس سے لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو ںقصان بھی ہوا ہے جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے